ڈیزائن ہم کو بہت پسند ہے طرح طرح کے ڈیزائن ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب چینل پر گلیر کا ڈیزائن بازو کا ڈیزائن بہت اچھا لگتا ہے اس اور زیادہ تر ڈیزائن زیادہ اچھا لگتا ہے وہاں پاکستانی کا ڈیزائن وہاں زیادہ میں سوٹ ڈیزائن اچھا لگتا ہے اور گاہک بھی آتے ہیں تو زیادہ تر کہتے ہیں پاکستانی ڈیزائن دیکھ کاٹ لیتے ہیں اور یوٹیوب چینل پر دیکھ دیکھ کر زیادہ اچھا لگتا ہے یوٹیوب چینل پر اچھا اچھا ڈیزائن آتے ہیں طرح طرح کا ڈیزاین گلا کا اور دامن کا اور بہت سارا ڈیزائن آتے ہے دیکھتے ہیں جو پسند آتے ہیں وہ ڈیزائن ہم کاٹتے ہیں اور دے دیتے ہیں کپڑا میں زیادہ تر بہتر پاکستانی ڈیزائن اچھا ہے ڈیزائن بہت اچھا لگتا ہے اور ڈیزائن طرح طرح کا ڈیزائن ہے گانہک آتے ہیں یہ ڈیزائن دو وہ ڈیزائن دو وہ ڈیزائن دو وہ بھی ہم دے دیتے ہیں اور اور پاکستانی ڈیزائن زیادہ بہتر ہوتا ہے سب کہتے ہیں پاکستانی ڈیزائن بہت مشہور ہے موبائل پر دیکھتے ہیں یوٹیوب چینل پر بہت اچھے اچھے ڈیزائن گلا کا ڈیزائن دامن کا ڈیزائن مہری کا ڈیزائن الگ الگ ڈیزائن آتے ہیں بہت سارا ڈیزائن آ جاتے ہیں اور بہت سارا ڈیزائن ہیں ہم کاٹ بھی لیتے ہیں اور سی بھی لیتے ہیں طرح طرح کا ڈیزائن اور گاہک بھی آتے ہیں طرح طرح کا ڈیزائن سلوا کر لے جاتے ہیں ہم سے اور زیادہ ہم کو پسند ہے ڈیزائن دینا بہت پسند ہے ڈیزائن کو ہم یہ ڈیزائن دوں یہ ڈیزائن دوں یہ ڈیزائن اچھا لگتا ہے ہم یہ ڈیزائن دوں اور وہ ہو گیا پاکستانی ڈیزائن زیادہ ہم کو فیوریٹ ہے ہم وہ زیادہ تر ہم دیتے ہیں اپنا بھی کپڑا میں اور کسی اور کو بھی کہاں بولتے ہیں نہیں ہم کو یہ ڈیزائن دو تو ہم وہ بھی دے دیتی ہوں اور بہت اچھا لگتا ہے ہم کو ڈیزائن والا کپڑا پہننا اور سلنا بہت پسند ہے بہت اچھے اچھے طرح طرح کا ڈیزائن ہم سل لیتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اور ڈیزائن اور کئی کئی طرح طرح کا ڈیزائن ہوتا ہے بہت سارا اتنا موبائل پہ دیکھتے ہیں یوٹیوب چینل پر اچھا لگتا ہے ہم کو پسند ہے دے دیتے ہیں جو اچھا لگتا ہے ہم کو ہاں یہ بہت اچھا ڈیزائن ہے ہم دے دیتے ہیں زیادہ تر یوز کرتے ہیں پاکستانی ڈیزائن وہ ڈیزائن ہم دے دیتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بہت پسند ہے اور کیا بہت اچھا لگتا ہے ڈیزائن کرنا اور ڈیزائن سلنا انجان دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے